आं ना हमनायाव एबा आं ना गुरनायाव आं बांद्राय एसेबां मानि जेंना नुजाथिदों बादि आं मोनाखै आं नाखौ हमनो गुरनो मोजां मोनो माब्लाबा समावल' खनसे ना गुरनायाव जेखाइया बायना होदोंमोन आरो ना गोग्रोमनायाव नानि बदलै एम्बुखौ हमफ्लांदों आरो जेखाइयाव खानाय गुनाया आंनि आखाइयाव हाबना होदों जों बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो ना हमना जाबोदों आं माब्लाबा समाव बेखायनो आं बेरायनो थांनायाव आरो दैयाव ना गुरहैनाय समाव बारहुंखा आरो अखा सारअन्थाइ लोगो मोन्दोंमोन बे जेंनानिफ्राय आं बारग'नो थाखाय खाथियावनो थानाय न' गंसे दंमोन बेवनो आं गोबारै खारलांना थाहैनो हादोंमोन बे गोब्राब थासारिनिफ्राय आं आंनि जिउखौ रैखा खालामनो हादोंमोन